हम दर्शन शास्त्र के बारे में लिखना चाहते हैं और जो समाज से थोड़ा हटकर है और सारी बुकें हैं पर हमें समाज शास्त्र के बारे में अधिक जानकारी है जैसे कि समाज शास्त्र को सिर्फ ऊपर वाले लड़के पढ़ते हैं और समाज सात्र शास्त्र में जैसे बहुत सारी पूरे विश्व जैसे कि पूरे समाज पूरे विषय पूरे कॉपी से हटकर है हम इसके बारे में लिखना चाहते हैं इसके बट समाज थोड़ा नहीं लिखने देती और बहुत सारे चीज़ें हैं समाज शास्त्र में जोकि मैं लिखना चाहती हूँ और पर समाज में ये है ही नहीं समाज में है पर समाज से हटकर है इसके वजह से कोई लिखने नहीं देता और मुझे समाज शास्त्र बहुत पसंद है इसे ऊपर वाले लड़के ही पढ़ते हैं